ہمارے ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے مطلب کہ میں ایک جیسے مسلم لڑکی ہوں ہمارے دادا پاپا جاٹ کے پہلے زمانے سے ہیں بہت سارے ثقافتی ورثے ہیں جوکہ جیسے کہ پہلے سے نماز پڑھنا اور قرآن قرآن شریف پڑھنا اور اس کی تلاوت کرنا ثقافتی ورثے کے بارے میں بس یہی ہے کہ قرآن شریف پڑھنا اور اس پر عمل کرنا اور جو جو بات بتائی جائے اس پر عمل کرنا اور جو بتایا جاتا ہے اس پر عمل نہ کرو تو ثقافتی ورثہ آپ کا محروم ہو جائے گا ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ کی کچھ تجویز باتیں یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں جیسے کہ ہمارے گھر میں پہلے سے ہی نماز روزہ نماز روزہ زکاۃ اور صدقہ وغیرہ دیا جاتا ہے اور ہم لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں نماز قرآن شریف لگاتار کرتے ہیں اگر ہم پہلے سے چھوٹ جائے تو اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس لیے اگر ریگولرلی کرنا چاہیے بیچ میں نہیں چھوڑنا چاہیے ورنہ آپ کا ثقافتی ورثہ محروم ہو جائے گا